میرے علاقے میں بہت سارے مشہور اسکول ہیں اور ان میں بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے جیسے کرنل اکیڈمی سینٹ پال انٹر کالج اسلامیہ انٹر کالج گاندھی فیض عام کالج ایس ایس کالج وغیرہ وغیرہ ان اسکولوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسکول بچوں کو بہت اچھے اساتذہ کے ذریعے تعلیم دلوا رہے ہیں اور یہاں لیب اور لائبریری دونوں موجود ہیں جس سے بچوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے ان اسکولوں میں تعلیم تو بہت اچھی ملتی ہے لیکن بہت سارے کورس نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو دوسروں شہروں کے اسکول میں پڑھنے جانا پڑتا ہے